असांजे मुंबई में जलवायु ॾाढी ठीकु आहे कॾहिं कॾहिं त गर्मी वधी वेंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं त थधु बि थोरी वधीक लॻंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं बरसाति बि ॾाढी घणी पवंदी आहे कॾहिं कॾहिं त वरी सफ़ा घटि पवंदी आहे त इन करे असां मुंबई जे लाइ कुझु हरभरु नथा चई सघूं के ॾाढी गर्मी आहे या सहणु मुश्किल आहे अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे का ऐं ॿोॾु वग़ैरह बि मुंबई में हेॾी न ईंदी आहे मतलबु पूरो पूरो बारिश पवंदी आहे पूरी पूरी थधु पवंदी आहे त माना हर क़िस्म जे सीज़न में ठीकु हूंदो आहे न वधीक गर्मी न वधीक थधु न वधीक बारिश त इनजे करे असां कॾहिं को अहिड़ो बदलाउ मुंबई में असां कान ॾिठो आहे से